भई संस्कृतिक ऐं सामाजिक जेके बि कार्यक्रम थींदा आहिनि उन में असां सिंधी त जीअं सिंधी चालीहे में बि शामिल थींदा आहिनि उन में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे वरी सिंधियुनि जो जेको चेटीचंड जो जेको मेलो थींदो आहे असां चेटीचंड जे मेले में वेंदा आहियूं उन में बि शामिल थींदा आहियूं ऐं ॿियों गणतंत्र ॾींहुं आहे जीअं या छवीह जनवरी आहे या पंद्रह अगस्त आहे उन ई में त ख़ैरु वञण ई खपे असांखे छोजो पांजे देश सां असांखे प्यारु आहे देश सां मुहिबत आहे जी प्यारु आहे त असां उन्हनि प्रोग्रामनि में ज़रूरु वेंदा आहियूं ऐं बाक़ी चालीहो ऐं चेटीचंड त असां ॾाढो ख़ुशीअ सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं मज़ो बि ईंदो आहे उन में गुरुनानक बाबा जो गुरु बाबा जो बि जनम ॾी असां ॾाढो सिंधी शौक़ सां मल्हाईंदा आहिनि ऐं सॼे पूरे हिंदुस्तान में गुरु बाबा जो जनम ॾाढो धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं महिरबानी